हां जियां कि में इक रिसर्च स्कालर आं ते राईटिंग पार्ट मेरे लेई बौह्त जादा जरूरी रौंह्दा ऐ इस फील्ड बिच्च तुसें राईटिंग निं कीती ते तुं'दा कोई मतलब नि कि तुस रिसर्च बिच्च ऐ ओ क्योंकि हून जियां कि में अगर कोई बी चीज पढ़ा दा आं कोई अगर में दस पेपर पढ़े अगर में ओह्दे बिच्च कोई अगर ऐम ऐस वर्ड बिच्च इक पेज निं लिखी पा दां ते ओह् दर्शांदा कि हां जी कि में कोई पढ़ेआ गै निं कोई चज्ज दी जां कुछ निं होर साढ़ी फील्ड बिच्च एह् होंदा कि अगर में कोई बी पेपर पढ़ा दां आं कोई अगर जियां कोई में आक्खां कि साढ़ी लेयरस होंदी ऐ सब तो पैह्लें इंट्रोडक्शन होंदा ओह्दे बाद ओह्दा लिट्रेचर रिब्यू करना होंदा जेह्ड़ा पिच्छें कुसै ने गल्ल कीती दी ऐ ओह्दे बाद मैथडॉलजी पार्ट होंदा ओह्दे बाद डिस्कशन होंदी ते ओह्दे बाद कंकलूड करने ते हर सैक्शन बिच्चा असेंगी जो बी चीज स्हेई लग्गी ऐ हून इंट्रोडक्शन दी अगर में इक किस्म दी अग्जैंपल लैं होर इंट्रोडक्शन बिच्च मीं कोई चीज नमीं लग्गी ऐ कोई उन्नै शैल चीज आक्खी ऐ तां में उसी लिखियै इक कापी उप्पर रक्खी लैना पैहलें ते इक साढ़े बिच्च एह् बी होंदा कि उसी असें साईटेशन साईटेशन दा मतलब एह् होंदा ऐ कि असें उसी रैफर करना पौंदा कि हां असें एह् लाईन इत्थूं लेई ऐ इस बंदे ने एह् गल्ल आक्खी ही ते बाद च उसी ओह्दे कन्नै गै ओह्दे असें प्रापर उऐ जेह् लैने जिसलै असें लिखना ऐ ते ओह् असें चेंज करने पौंदी ओह् साढ़ी क्रीटेविटी होंदी कि असें उसी लिंक ईटिंग पार्ट जेह्ड़ा होंदा इक स्कालर दी लाईफ बिच्च इक बौह्त जादा जरूरी होंदा क्योंकि अगर तुस दिन बिच्च पूरा दिन ऐ ओ असें अट्ठ घैंटे अगर डिपार्टमैंट बिच्च ए ओ प्रापर इक डिपार्टमैंट गी देने पौंदे साढ़ा अकैडमिक कम्म एह् होंदा होर कम्म बी होंदे पर अगर तुस ऐटलीस्ट रोजा दा अपने आप गी दो घैंटे नेईं देई पा दे ओ तां ओह् दर्शांदा ऐ कि हां जी तुस अपना प्रापर पी ऐच डी नेईं करा दे ते ऐटलीस्ट अपने दो घैंटे अपनी लाईफ दे जेह्ड़े बी ऐ ओह् राईटिंग पोर्शन उप्पर देने पढ़ना इक पोर्शन अलग होंदा ऐ ओह्दे बाद उसी इंट्रलिंक करना अपनी लैंग्वेज च लिखना ओह् अलग चीज होंदी ऐ ते ओह् सब कुछ असें अपने अट्ठ घैंटे दे दरान अपने अकैडमिक कम्म होई गे जां ते अपना दूआ रीडिंग टाईम होई गेआ ते राईटिंग टाईम असेंगी इक अलग कड्ढना पौंदा ऐ ते जो कि जरूरी ऐ हून अज्ज कल दे स्कालर चलो में दिक्खना होन्ना कि इन्ना राईटिंग दी जां पार्ट प्ले निं करा दे हैन ओह् उं'दी बी दिक्कत ऐ क्योंकि अज्ज कल जेह्ड़ा बच्चा आंदा रिसर्च च ओह् आखदा हां जी असें जेह्ड़ा ओह् टूल्स ऐंड टैकनीक जियां साढ़े बिच्च होंदी कोई बी ऐनालिसिस करना उं'दे उप्पर ध्यान दिंदे ओह् बी जरूरी ऐ कि तुस ऐनालिसिस करो तुं'दे कोल इक डाटा होएआ ओह् जरूरी ऐ कि उसी ओह्दे पर तुसें हून लाना केह् पर अगर तुसें लाई लेआ तुं'दे कोल सारा रज्लट आई गेदा तुंदा पंज सौ दा डाटा हा तुस पंज सौ उप्पर कोई रज्लट लाया एस पी एस जियां साढ़ा साफ्टवेयर होंदा ऐ ओह्दे थ्रू कुछ लाया कुछ नमीं चीज ठीक ऐ तुं'दा रजल्ट इक अच्छा आया ऐ ठीक ऐ पर अगर हून तुंदे कोल अगर डाटा बी ऐ तुं'दा रजल्ट बी ऐ हून तुसें लिखना निं अवा दा के तुसें कड्डियै केह् दित्ता ऐ नमीं चीज केह् आई ऐ ते कि'यां तुसें लिखना ऐ ओह् सारा तरीका होंदा ऐ ओह्दा इक प्रापर पैटर्न होंदा ओह् तुसेंगी आंदा कुत्थूं ऐ जेल्लै धोड़ी तुस पेपर नेईं पढ़ा दे ओ ते रिसर्च बिच्च आखदे जे तुसें लोकें दे पेपर नेईं पढ़े दूए आथर्स दे अपनी फील्ड दे गै पढ़ने पर अपनी फील्ड दे पेपर नेईं पढ़ा दे ओ ते तुसें राईटिंग उप्पर तुंदा कोई ओह् इंपैक्ट गै निं आना कोई नमीं चीज क्योंकि अज्ज कल जे असें जर्नल बी सबमिट्ट करना होंदा ऐ ते ओह् सब तो पैह्लें दिक्खी जंदी ऐ तुं'दा टाईटल किस स्हाबै कन्नै अरेंज होए दा ऐ उस टाईटल कन्नै गै तुं'दा सब कुछ पता लग्गी जंदा हां जी बंदे गी किन्ना आंदा कि कुछ वर्डस होंदे हून एह् बी तुं'दे जिसलै तुस राईटिंग करदे ओ ते तुं'दे वर्डस सिंपल निं रक्खने कुछ जर्नल मंगदे न जे तुस कोई अच्छी कैटागिरी बिच्च पेपर दिंदे ओ ते उत्थें तुसें वर्डस दी बी ध्यान देना पौंदा ऐ कि तुसें सिंपल लैंगवेज बिच्च पेपर निं लिखना क्योंकि ओह् जर्नल जेह्ड़ा ओह् ना इक अच्छे प्रोफैसर पढ़ा दे होने ते उं'दे लेई तुं'दा मैट्टर करदा कि तुसें वर्डस कनेह् यूज करदे ओ असें ओह् बी ध्यान देना पौंदा दूई गल्ल तुसें ग्रैमर ध्यान देनी पौंदी कि जो बी तुस चीज लिखा दे ओ इक तुस लिंक करदे ओ जेल्लै पैराग्राफ बाय पैराग्राफ तुस लिंक करदे ते ओह् प्रापर ओह्दे च ग्रामर बी होग ते कु'त्थें फुलस्टाप पाना ऐ कु'त्थें तुसें कव्शन मार्क देना ऐ सारी इक डिस्कशन देनी होंदी ऐ हून अज्ज दे दौर बिच्च जेल्लै हून अस जेल्लै अगर अज्ज कोला पंज साल सत्त साल पैह्ला गल्ल करियै ओह्लै जिसलै लिट्रेचर रब्यू जेह्ड़ा पराने पेपर बिच्चा केह् निकलियै आंदा ओह् सिद्धा सिद्धा लिखदे हे फलाने ने एह् आखेआ फलाने ने एह् आखेआ इ'यां पैराग्राफ अज्ज कल जेह्ड़ा चेंज होए दा पैटर्न तुं'दे राईटिंग उप्पर उ'नें क्यों तबज्जो दित्ती उ'नें आक्खे दा कि तुसें इक स्टोरी टैलिंग करनी ऐ साढ़ी फील्ड बिच्च बी हून होई गेदा तुसें इंट्रोडक्शन दा लेइयै जित्थें तुसें ऐंड करना ऐ उत्थें तुसें प्रापर इक स्टोरी टैलिंग करनी ऐ कि तुसें दस्सना ए क्हानी बनाइयै पेश करना कि हां जी एह् पेपर बिच्च असें इ'यां चले हे ठीक ऐ हून जियां साढ़ी फील्ड बिच्च आखेआ जंदा पैह्लें केह् करना तुसें इक पैहलें अगर मेरा अगर बैंकिंग दी गल्ल ऐ ते में पैह्लें बल्ड दे लैवल उप्पर गल्ल करनी के हां जी बर्ल्ड उप्पर केह् गल्ल ऐ बैंकिंग दा केह् इंपैक्ट पवा दा ठीक ऐ ओह्दे बाद में उसी थल्लै थल्लै करदे जाना कि हां जी इंडिया बिच्च केह् गल्ल होंदी ऐ ठीक ऐ हून अगर में कोई जे जे ऐंड के दी गै गल्ल करनी ऐ मेरी जेह्ड़ी रिसर्च ओह् जे ऐंड के दी होऐ ठीक ऐ ते फिर में उसी आहनना जे ऐंड के पर जिसलै में कंकलूड धोड़ी आन फिर में उसी इक प्रापर लेयरिंग बिच्च आह्नना ऐ ठीक ऐ होर रिफाइन होंदा इक पेपर रिफाइन होंदा इक हून अगर अस आक्खिये के राईटिंग में इक चलो इक पेपर लिखी ओड़ेआ ठीक ऐ इक दिनें च लखोंदा निं दस दिनें च इक पेपर लिखेआ में ठीक ऐ हून में आक्खां कि इसी सिद्धा जर्नल भेजो नेईं भेजी सकदे प्रापर ड्राफटिंग होंदी ऐ पैह्ला पेज ड्राफ्ट कीता जंदा ऐ ठीक ऐ ओह्दे बाद ओह्दे च ग्राम ग्रामर दिक्खी जंदी ऐ उसी कुत्थै ओह्दा इक प्रापर स्ट्रक्चरिंग होंदा साढ़े पेपर च ओह् सब कुछ दिक्खेआ जंदा ऐ ठीक ऐ ते ओह् साढ़ी फिर चेंजिस आंदे ऐ ठीक ऐ राईटिंग क्योंकि एह् कोई इक दिनें दा कम्म निं ऐ राइटिंग तुं'दी जेह्ड़ी ऐ ओह् इंक्रीज होंदी ऐ ओह् बधदी जंदी ऐ जियां जियां तुस नमीं नमीं चीजां पढ़दे ओ फिर अपने स्हाब कन्नै उसी लिखदे ओ ते अज्ज कल में इ'यै आक्खना होन्ना कि जिन्ना टाइम तुस ऐटलीस्ट दिना दे दो घैंटे अपनी राईटिंग उप्पर देओ ठीक ऐ बाकी पढ़ी लैओ पैह्लें ओह्दे नोटस बनाओ ओह्दे बाद अपनी लैंग्वेज च उसी लिखना स्टार्ट करो जे तुस लिखदे जाह्गेओ ते कन्नै कन्नै इक डिक्शनरी रक्खनी चाहिदी ऐ जेह्दे कन्नै नमें नमें वर्ड सिक्खो ते जे तुस नमें नमें वर्डस बी सिखगेओ ते उसी अपनी राईटिंग बिच्च इंकलूड करगेओ ते फिर तुं'दी जेह्ड़ी राईटिंग ऐ ओह् आटोमैटिकली केह् होना ओह्दी जादा इक अच्छी लग्गनी जिसलै जर्नल इक पेश करगेओ ठीक ऐ ते उसी जादा कोला तू जादा लोक लोकें धोड़ी जेह्ड़ी साढ़ी रिसर्च होंदी ऐ ओह् जादा लोगें धोड़ी पुज्जग ते जिसी अस आखने कि ओह्दी रीच इक ओह् थोह्ड़ी जादा बधी सकदी ऐ